جب میں دس سال کی تھی تو میرے میوزک ٹیچر نے مجھ سے ایک گانا گانے کے لیے کہا تو جب میں نے گانا گا کر سنایا تو ان کو بہت پسند آیا اور وہ میرے گانے کی تعریف کرنے لگے اس کے بعد انہوں نے میرا نام پندرہ اگست کو ہونے والے پروگرام میں لکھ دیا اور میں نے اسکول میں جب گانا گایا تو سارے ٹیچرس اور بچے بہت خوش ہوئے مجھے بہت سارے انعام بھی ملے اس طرح میری گانا گانے میں دلچسپی ہوئی اور میں نے اپنی صلاحیتوں کو پہچانا اب میں بہت سارے اسٹیج شو کر چکی ہوں اور میں ایک بہت اچھی گلوکارہ بن گئی ہوں اس طرح سے میرے گانا گانے کے سفر کا آغاز ہوا